हैल्लो मैं जम्मू रियासत जिला सांबे दी रौह्ने आह्ली रजनी होर बोल्ला नी आं जियां कि सोआल दे अनुसार इत्थें मेरे कोला पुछेआ गेदा ऐ कि तुंदी रैसपी केह्ड़ी ऐ तुसें केह् बड़ा पसंद ऐ एह् ते सारे जानदे न निक्के कोला लेईयै बड्डे तकर जदूं अस बी बच्चे ही असैं बी राजमां चौल ते बड़े गै पसंद ते ओह्दै कन्नै जे कितै अम्लब होईया ओह् ते होर बी सुन्ने ते सोहागा होई जंदा ते होर राजमां चौल होईये अम्बल होईया ते निक्के होंदे कोला लेईयै हून तकर साढ़ी मम्मियै स्हानू खलाया ओह् जेह्ड़े बब्बरू होंदे जिनें अस भठोरू बी आखने ते ओह् बी बड़े पसंद ते ओह्दे कन्ने खीर होई जा सराधें च ते बड़े चलदे सराधें च ते बड़े चलदे बब्बरू ते खीर ते एह् बी मिगी बड़े पसंद घ्यूर पकांदे जियां ब्याह् शादी होऐ ते जेल्ले जेह्ड़ा दूल्हा होंदा जेल्लै ओह् घर आंदा तो सालियां उनेंई घ्यूर लेइयै दिंदियां ते उनेंई दुध्द ते घ्यूर खलाया जंदा ते ओह् बी बड़ा पसंद बच्चें गल्ला लोईयै ते हून ते उमर बी पंजा कोला बी उप्पुर होआ दी ते अजैं तक्कर बी स्हानू बड़ा पसंद ऐ ते हून सांबे च अस रवा करनें आं ते सांबे च सब्भनें पता सांबे दे मश्हूर भल्ले ते ओह्दै कन्नै मूलियां दी चटनी ते ओह् खाईयै सैरे बाह् बाह् जेह्ड़ा बी टूरिस्ट कोई आंदा जंदा सांबे च खड़ोंदा हा तो होंदे सांबे दे भल्ले ते उह्दी मूली दी चटनी खाईयै ते बाह् बाह् करदे हे ते उनेंई बड़ी पसंद आंदी ही इस्सै तरां स्हानू बी बड़ी पसंद ऐ साढ़े घर कोई रिश्तेदार आई जा ते ओह् ते मश्हूर ओ भाई अस ते आएं आं साह्नू होर कोई चीज़ नी देओ साह्नू भल्ले खलाई ओड़ो बस ते ओहे बड़ी पसंदा कन्ने परौले गी अस भल्ले खलाने ते बड़े खुश होई जंदे चाह् कन्ने भल्ले ते बड़े खुश हां जेह्ड़े बब्बरू जेह्ड़े मैं पैह्लें बी गलाया भाई बब्बरू जेह्ड़े खीरा कन्ने ओह् ते इत्थै सांबे दे देवी देवतें दे बी उंदे देवी देवतेआं दे बी दे बी चढ़दे ओह्दै मंडलै पौंदे सब्भने गी बड़े पसंद ऐ ते बच्चे ते सवेरें कोला लेईयै ते शाम्मी हत्था चा बब्बरू छोड़दे गै नेंईं उनेगी इन्ना पसंद ते साढ़ी भाबी जेह्ड़ी ऐ ते ओह् बनांदी ही बब्बरू ए फुल्ली फुल्ली ते इन्ने खूले बब्बरू पक्कने ते बड़ा मज़ा आंदा हा खानेई ते घ्यूर घ्यूर बब्बरू एह् सब कुछ बड़ा मेरे पसंद ऐ चीजें हां राजमां चौल घ्यूर बबरू ते सांबे दे भल्ले ते अज्ज कल नमियें डिशें च दिक्खो दे ते मिगी मशरूम गै पसंद आंदी होर ते कुश मिगी आंदा नी बद्द कोला बद्द आस खाई लैग्गे तंदूरी फुलका कुते सब्जी ते तंदूरी फुलका ते इयां ते मेरी पसंद जेह्ड़ी ऐ तुस पुच्छा दे ते ओहे ते राजमां चौल ते अम्बल ते बबरू खीर एह् जेह्ड़े इन्दे नाल एह् कंबिनेशन गै बड़ा शैल बने दा ते बबरू जियां बनांदे कियां बब्बरू गी पैह्ले आटा गुन्नना अम्बला पाईयै अम्बला होने ताईं छड्डी देना ते कोई दो चार घैंटे छड्डना ते बब्बरू दा आटा त्यार होई जंदा ते ओह् फिर बब्बरू पाओ ते पकाइयै ते कढ़ाई च तलो ते बस ञ्याणे लगी पौंदे शोर पान अज्ज असें बब्बरू बनाए दे अज्ज असें भठोरू बनाए दे ते राजमां चौल जेह्ड़े नै ते ओह् बी उनू देस्सी घ्यो दा तड़का जेकर लाच्चे अस जे कितै बची जान ते दुई बारी बी जे बच्चे ते उन्नू देस्सी घ्यो दा तड़का लाईये ते उसी जेल्ले करो ते ओ बड़े बड़े सोआद होई जंदे पैह्ले कोलूं गै डोगरी कल्चर च एहो सारियां चीजां बड़े खुश होईयै खंदे लोक ते मिगी बी बड़ा पसंद एह् अम्बल ते अम्बल बी बनांदे कन्नै जेल्लै अम्बल पैह्लें बड्डा कद्दू ते ओह्दे कन्नै बनदा अम्बल ते पैह्लैं मेथरें दा तड़का लाइयै ते अम्बले ई शैल बनाना ओह्दे बिच्च खट्टा पाना इंबली ते उसी शैल गड़काइयै ते बड़ा शैल अम्बल सब तुसें दिक्खे दा गै होना धामें च बी अम्बल जेह्ड़ा ओह् बड़ा मश्हूर होंदा धाम पूरी गै तां होंदी जेकर अम्बल बने दा होऐ ते साढ़े इत्थै इक कराएदार रौंह्दा हा ओहे पता नी बाह्र दा हा ते ओ जिल्ले किते धाम होनी ते उन्ने आखना दीदी मिकी कितूं ना ओहे लेआई देओ जेह्ड़ा तुसें उस दिल खलाया हा ते उसी नांऽ बी नेईं पता हा ते मैं फिर उसी स्पैशल ओह्दै बास्तै घर बी बलाई देना करना ते जे किते धाम होनी ते भाई आखना साह्नू धाम खलाओ जां नेईं खलाओ मिगी अम्बल कोल्ली इक पाई देओ ते ओह्दे बास्ते मैं शपैशल अम्बल लेआना एह् सारियां चीजां जेह्ड़ियां नै ओहे मेरियां ऑल टाईम फेवरट नै